हैल्लो नमस्ते सरपंच साहब ठीक ऐ तां तुस सनाओ एह् केह्ड़ा कम्म जी हांजी हां चलो एह्दा कम्म तां चला दा हा पर थोह्ड़ा रेही दा हा ते फंड बी आए दा हा ओह्दा कोई दो ढाई लक्ख दा आए दा हा फंड हां ओह् ते आई दी इत्थै मजदूर बी लग्गे दे ने कम्म पर कम्पलीट होने आह्ला ते चला दा गै अजें बाकी होर सनाओ स्कूल श्कूल दा कम्म चला दा ओह् कनेहा ऐ हां जी अच्छा अच्छा तां मतलब कम्म चला दा अजें उदा तां ठीक ऐ फंड्स पुज्जी जा नि उदा कोई दो ढाई करोड़ हा आ दा अच्छा अच्छा ठीक ऐ फ्ही ओ तुस ओ में सुनेआ पंचायत घर दा कम्म लग्गे दा हा ते ओह्दे आस्तै बी आए दा हा फंड आए दा बस ओह् बी करने थोह्ड़े दिनें च कम्म शुरू ते मैं तुसें फोन शोन करी लैगा ते मजदूर शूर दा करुड़ेेओ यरो मजदूर दा करुड़ेओ थोह्ड़ा इयां परेशानी रौंह्दी फ्ही में फ्ही बहुत कम्म होंदे ते अच्छा हां अस सोचा दे कि माए पंचायत घर दा बनी दा थोह्ड़ा बहुत बी उसी बी करुदे हे की कि ओह्दा अजें फंड ते आया नि ऐ फंड आंदा तां फ्ही ओह्दा बी करुड़नेआं शुरू नेईं तां फ्ही तुसें पता गै यरो बाकी ते चैक करदे रवेओ ते कोई ना ते ध्यान रक्खा करो थोह्ड़े अग्गै पिच्छै ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक